हलो होटल हरदासमल हलो भाऊ सुञातव मां सावित्री थी ॻाल्हायां तव्हांखे मां घर जे लाइ भाॼी ऐं फुल्कनि जो आडर ॾिनो हुयो तव्हां उहो लिखियो हूंदो भाॼी प्लास्टिक जे कंटेनर में मोकिलजो पाठे जे बॉक्सनि में न पाठे जे बॉक्सनि में विझजो बरसाति जो टाइम आहे ख़राबु थी वेंदा ऐं जसु खाइण में जसु बि न थींदो ऐं मां मिठी शइ जो आडर ॾियणु भुली वई हुयमि ऐं मूंखे अठु ॼमू मोकिलींदा ऐं बिल भाई हथु मोकिलींदा मां हुन खे पैसा ॾेई छॾींदमि